मा मा खबर माबायदि लोमजानाय गगा मोनदोंल' ना मा माबादों लोमजादों होमब्ला नोङो मुलि जायाखै नामा बेदिब्ला मुलिखौ लांफैनो हागोन लागोन मानि इदिनो दस थाखा इदिनो बिस थाखा लाखिगोन थरसेयाव लांफै माबानो हागोन दे नों फैनो हायाब्लालाय आं थांसिगोन नोङो आरो ओंख्रिफोर जादों नामा माबाफोर मैगं है मैगंखौ जानाङामोन ना थान्दा बस्थुखौ जानाङा बिदि लोमजानायाव दालिया बिदिनो नोङो दै गुदुं फुदुंनानै लों दै गुसुखो दै गुसु लोंनाङा दे नोङो दै गुसुफोरखो दालों आं ओंख्रिया दालि आलुखोनो जादो इदिनो

दालि आलुखोनो जा आरो खर' गिदिंनाय दंब्ला खर' सानायनि मुलिखौ जानो हागोन र' आं लांगासिनो दं नोंनि न'सिम थांगोन उन्दुसोना थाबाय थानाङा बांद्राय खर' सायो लोमजानाय जायो दै गुसुफोरजों दुगै नाङा ओंखामफोरखौ एसे एसे जा ओंखामफोरखो गारनो नाङा देहा दुरबल ओंख्रि खाजाफोरखौ गारथार इदि बेमारि मानसिया बिदि मोनजाया ना मैगं थाइगं गोथांखौ जानाङा नोङो गायखेर साहा लोंदों नामा गायखेर साहा लोंदो नामा लोंनो नाङा लोमजानाया ओइ माबाखौ लाल साहाफोरखौ फुदुंनानै लों नोङो गरम गरम बस्थुखौनो बाहाय थान्दा बस्थुखौ दाजा लोमजानाय बेमारिया बिदिखो मोनजाया ना नोङो नोंसोर एसे आनदास लानांगौना लोमजानाय देहाफोरखौ मा बायदि जादों मा बायदि मादों नोंसोरबो टाइम मथे मुलिखौ जानांगौ नोङो टाइम मथे जाया नामा मुलिखो जागोनना जाया फुङाव गरसे सानसुआव गरसे इदिनो जानांगौ आमफ्राय मोनायाव गरसे इदिनो जानांगौ टाइम टु टाइम टाइम मथे टाइम जानांगौ मुलिखौ बेदि मुलिखौ जायाब्लाथाय हामनो थान जायो मानसिया गाव गावनि देहाखो थाजिम लाखिनो नोङो ओंखामखौबो जानांगोन एसे एनै नंगौना नोङो नोङो आरो दुगैदों नामा दुगैदों लोमजानाया दुगैनाङा दै गुदुं फुदुंनानैसो दुगैनांगौ गुसुजों दुगैदों बे गुदुं माबा खालामनानै नोङो मिथिबाय मिथिबाय नोङो आरो अ नोङो आरो मुलिखौ मा बिसथाबनि लांनाय दे होमब्ला दे दोनथ'सै दोनथ'सै रुम मेटआ थांबाय अ थांबाय दे